हैलो जनाब केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक में इलैक्ट्रीशियन बोल्ला नां तुस मिकी सनाएओ थुआढ़े घर मतलब फिटिंग दी जेह्ड़े न केह् केह् सिस्टम ऐ मतलब किस स्हाबै दी फिटिंग होनी ऐ हांजी हांजी ओह् ते थुआढ़ी गल्ल स्हेई ऐ सर असें कम्म हा ना थोह्ड़ा इत्थै अपने अच्छा अच्छा नेईं थुआढ़ी गल्ल स्हेई ऐ ऐसी कोई गल्ल निं ऐ पर असें नां इत्थै बजार बड़े उ'यै तूफान चला दा हा ना ओह्दी बजह् कन्नै बड़े सारे लोकें दी बिजली खराब होई दी ते ओह् फ्ही इत्थै ओह् तुस सनाओ अज्ज ते लोआई निं सकदे सवेरे आई जन्ने आं

सवेरे औन्ने आं जनाब अस सवेरे आई जन्ने आं ते थुआढ़े जेह्ड़ा जेह्की जेह्की आवै दी मुश्कल ते उ'स्सी अस करी ओड़ने आं सैट्ट आइयै ठीक ऐ दो तिन्न बंदे औन्ने आं हां एह्दे च शार्ट सर्कट नेईं ना होई दा कुतै नेईं थुआढ़ी गल्ल स्हेई ऐ कोई नि तां सवेरे औन्ने आं अस सवेरे औन्ने आं सवेरे दिक्खने आं फ्ही के मतलब केह् मुश् प्राब्लम आई दी ऐ ठीक ऐ की के दिक्खो हां पता निं तफान बड़ा चलेआ ना इक दिन ओह्दी बजह् कन्नै केह् मतलब होंदा के मतलब कोई तार त्रुट्टी दी बिच्चां जां कोई होर कोई होर प्राब्लम आई दी अच्छा अच्छा

कोई निं हां नेईं अस आन्ने आं दिक्खने आं ते बाकी अगर ट्रांसफार्मर थुआढ़ा खराब होए दा ऐ तां तुस ऐप्लीकेशन देई ओड़ो लिखियै अस दिन्ने आं इत्थै बिजली आह्लें दे दफ्तर ते उत्थूं तुसें ई ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जेह्का ऐ ओह् नमां दित्ता जाग ठीक ऐ

कोई निं कोई निं सर एह् हल्ल होई जानी थुआढ़ी प्राब्लम कल्ल अस आपूं अपनी टीम लेआन्ने आं दिक्खने आं उसी ठीक ऐ हां ठीक ऐ कल्ल औन्ने आं सवेरे ते ठीक ऐ सर नेईं नेईं नेईं ओह् ठीक ऐ कोई निं सवेरे औन्ने आं अस सवेरे औन्ने आं सवेरे ठीक ऐ नेईं चलो दिक्खनां फ्ही बंदे इक इक बंदे गी भेजना में थोह्ड़ी टैम्परेरी लाइट तुसें ई ओह् करी दिंदा हां कोई निं कोई निं कोई निं कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ हांजी हांजी ठीक ऐ चलो ठीक ऐ कोई निं बट में भेजना बंदे गी ठीक ऐ ठीक ऐ ओके